हरिओम हरिओ म मज़े में आहियूं तव्हां अची वियो न घुमणु हिते हा मां ॿुधायांव थी तव्हांखे हिकु आहिनि सफ़ेद रणु अथव ऐं हिकिड़ो अथव माता जो मढ अथव हा काला काला डूंगर ऐं ॿियों आहे नारायण सरोवर नरायण सरोवर आहे उते झूलेलाल जो मंदरु आहे अथव सिंधियुनि जो असांजो ठही वियो आहे ठही वियो आहे हा न न सब मिली वेंदव तव्हांखे हितां खां बस हितां खां बस ईंदव सिधो नारायण सरोवर तव्हांखे निकिरी वेंदा हा तव्हांजे अचण जे लाइ बि बसियूं अथव मिली वेंदव न न उते बि बसियूं ईंदी वेंदी अथव ॾह ॾह मिन्ट में ईंदी वेंदी अथव बसियूं ऐं इहे उहा तव्हांखे माता जो मढ सफ़ेद रणु काला डूंगर ई तव्हांखे सभु घुमाए ईंदव बसियूं ऐं बसि हा हा खाइण जो त अथव मस्तु रेडी वॾी हॉटल अथव ऐं उते चांहि कोकी अथव नाश्ता पाणी असांजा अथव हा हा हा हा पंहिंजे गांधीधाम ई अथव ऐं चांहि चांहि कोकी साई भाॼी चांवर हा हा सिंधियुनि जो असां सिंधियुनि जो खाधो तव्हांखे मिलंदव नाश्तो मिलंदव रोटी बि मिलंदव नाश्ते में चांहि कोकी अथव ऐं ॾींहं जो रोटीअ में बीह पटाटनि जी भाॼी साई भाॼी चांवर ऐं पापड़ इहे सभु तव्हांखे असांजो सिंधियुनि जो खाधो तव्हांखे मिलंदव हा हा हा हा हा टैस्ट मस्तु ईंदो आहे हिकु त ॻाल्हि तव्हांखे मां ॿुधाइण ई भुलिजी वियमि तव्हांखे दादा दादा उहो दरअसल तोरन अथव असांजो हिते अंजार में हा मस्तु मस्तु मंदरु अथव तीर्थ धाम अथव हिते तोरण अथव मस्तु खाधो बि सुठो मिलंद असांजो अंजार जो रगड़ा पेटीस मशहूरु अथव हा रगिड़ा पेटीस हा हा त पोइ मां तव्हांजी ब बस बुक करायांव तव्हांजी अच्छा अच्छा अच्छा थैंक्यू थैंक्यू ओके थैंक्यू